दानि जुगामि जि दानायाव बर'फोर दानाया साबसिन जायो न'आव दानाया दानि जुग दाना आरो हाथाइ बाजारफोरावबो मोनसै होनना रेडिमेड खौ बायो ओमफ्राय साननै सानथामानो गानजाया दानायजों हाया दानाया रोजाबो जायो गाननोबो फ्राद जायो आराम गुवाबो मायाबो आरो जोमग्राफोराबो बिदिनो दानायजों हाया दाना नुज्रां बाज्रां जानला मोनला बायनानै जोमलाबायनोसै गोबा गोबा ओरैनो बिरलाबायनाय गोदोनि दानाय लुनायजों हाया गोदो जोंसो दायोमोन आरामनो इन्दि लुनानै इन्दि सिनि आराम गरखा गंब्रै आगर गुबै दाउराइ मोख्रेब दायोमोन जों जि आराम आरामनो दाना हाथायावल' बायो गोबा जल्दा दानायफोरबायदि गोबा गोबा बेखौनो जि गाननोसै साननै सानथामानो जोरला दानायफोरा जाबाय आराम जुग जुग जेसेनो गोजाम जायो जेसेनो गोदानबायदिसो नुयो जेसेनो खननानै दोनहाबो एसेनो मोजांसिन मोखां गोजों जायो दानाया न'आव दानाया दाना गानदो साननै सानथाम गानदो गारदो ओरैनो गानजाया गोजान गोजानाव थांनायावबो सनमान मोना बायनाय सिया दानाय सियासो सनमान मोनो आराम ख्रुमनो दाना फैसानिल' हाथायाव बायनाया फैसाल' खारो गोदोनासो दानाया आराममोन ख्रुम ख्रुम आराम जि आगर गावदां गावदां दानो गोरों दायोमोन इन्दि लुनानै इन्दि सिफोराथ' खम मोजांमोन पाहार एरखोलायोमोन आरामनो दानि दाथ' बिदिखौनो मोननो थांला दानि जुगाव